आइ काल्हि इसकुल आओरमे जे छै से पढ़ाइ लिखाइ बढ़िआँसे नहि होइ छै तऽ टीसन आओर बच्चाके पढ़बैमे लोककेँ बहुत दिक्कत होइ छै गरीब लोक कतएसे पढ़ेतै बालबच्चाकेँ कोना करतै लोक कमबै छै ओतना रोजगार नहि छै बेरोजगार छै गरीब लोक कतएसे बालबच्चाकेँ पढ़ेतै नोकरी चाकरी लगै दै छै तऽ पुलिसो कहै छै अठारह सालसे निच्चाँमे माइबापकेँ जेले हेतै कि करिके बालबच्चाकेँ माइबाप खिलेतै पढ़ै ले भेजै छै टीसन तऽ मास्टर दुइ सओ तीन सओ टका महिनामे लै छै इसकुलमे जे ठीकसे पढ़ाइ होतिए तऽ बालबच्चा इसकुलोमे पढ़तिए बढ़िआँ बढ़िआँ किताब कपड़ा लत्ता दै छै खै जाइ छै कोइ मास्टरे सबकिछु बचै लै छै किछु दै छै एनामे कोना हेतै बालबच्चाकेँ पढ़ै लिखैमे बहुत दिक्कत छै तऽ एनामे जे जाइ छै पढ़ै ले तऽ कि करतै कि खिलैके राखतै बालबच्चाकेँ लोक गरीब लोक सरकार बेरोजगार करने छै रोजगारो कोनो देतिए तभिए ने हमरा आओरके हैए खेती गिरहस्थी करै छिए हमे उपजाबै छिए खाद दहऽ पानि दहऽ ई करऽ ओ करऽ एहिमे उपजाके करै छिए उठैके फेर बेचिके सरकारेके अथीमे दै दै छिए लोकके महाजनके भरण पोषण बालबच्चाके बढ़िआँसे नहि होइ छै बड़ा दिक्कत छै कोनो रोजगार सिलाइए मशीन कोनो रोजगार देतिए आओर कि कोनो सुविधा देतिए सरकार तऽ बालबच्चा हमरो आओरके बढ़िआँसे पढ़तिए लिखतिए हमरो आओरके कोनो रोजगार करिके बालबच्चाकेँ खिलेतिए मसल्ले मिल या कि कोनो मिल अएतिए मसल्ला भाड़ा आओर सुनै छिए होइ छै ओहोसब देतिए सरकार सिलाइए मशीनके कि किछुके तऽ हमरो आओरके कै के ओ बालबच्चाके पोषण हरण करतिए बढ़िआँसे पालन हरण कि करबै सरकार एखन कोनो चीज सुनबाहिए नहि करै छै गरीब लोकके अमीर लोकके तऽ बालबच्चा बुझलिए ठिकेसे पढ़ै छै गरीबे लोकके बालबच्चाके दिक्कत छै सबकिछुके करै खाइके घरमे बरदै जाइ छै मजदूरी करै चलि जाइ छिए घरपर बालबच्चाकेँ टीसन भेजै छिए जतना पइसा रहै छै ओतना भेजै छिए ओहिसे नहि पूरा होइ छै हम दिक्कत सिक्कत जेना भगवान कटाबै सरकारे तरफसे जे चललैए तऽ कपड़ो इसकुलमे पइसो छात्रवृतिओ मास्टर देलक एक दिन नहि जएतै तऽ नहिए देबै छात्रवृति हाजरी नहि पुरतै तऽ सबकिछु करैत रहै छै इसकुलके विद्यार्थीसभ ओहि कारण जे छै से टीसन लगेने छै कहलक बालबच्चा नहि आएत तऽ पढ़ाइ बढ़िआँ इसकुलमे नहि होइ छै तऽ टीसन लगबे पड़ै छै पढ़ैमे पइसा लागै छै ढेरिक तऽ मजदूरलोक करतै कि कतएसे कोना करतै मजदूरी करिके जेना जेना होइ छै पालन हरण करै छिए गाम घरमे जे छै से ओकर पतिओ छै तऽ ओकरा कोनो रोजगार देतिए पढ़ल लिखल तऽ नहिए छिए तैओ जे रोजगार होइ छै घरपर देतिए सरकार तरफसे तऽ ओहिमे होतिए बढ़िआँ तीन सओ टका मजदूरी करिके हम बालबच्चाके पालन हरण करै छिए खेतिए गिरहस्थी करै छिए अपन तऽ नहिए छै बटिआ सुदिभरना लैके अपन मेहनत करै छिए आओर खाइ छिए एहिमे बालबच्चाकेँ पालै छिए